जय झूलेलाल मुहिंजे सभिनि खां बेस्ट जेकि मां जॻह चाहियां हूअ मां ॾिठी आहे अॼु ताईं में गोवा और गोवा जी सभिनि खां ख़ासि शइ इहा आहे की हुते कोस्टल एरिया जी वज़ह सां हुते कोई जादा सामान कैरी करे कोन्ह वञिणो पंवंदो आहे ईज़िली तव्हां नॉर्मल कपिड़न में उते वञी सघंदा आहियो और उते घणेई घुमण लाइ इलाही शारी जॻहियूं आहिनि जीअं उतांजी स्पेशल शइ आहे अ ख़ासि शइ आहे उहा आहे बीच बीच जो जेको व्यू आहे उतां जो सनसेट जे टाइम ते या सनराइज़ जे टाइम ते वञो त उतां जो व्यू ॾाढो बहितरीनु ऐं सुंदर ॾिसण इंदो आहे असांखे और शाम जे टाइम ते सनसेट जे टाइम ते उते वञो त थदी थदी हवाऊं हलंदी आहिनि हुननि खे असां इंजॉय करे सघंदा आहियूं और उते वञी करे गोवा में वञू त उते जीअं लाइफ नाइट लाइफ ॾाढी सुठी आहे उते जी इंजॉय करे सघंदा आहियूं पंहिंजी फैंमिली सां गॾु वञी करे और ही जादा गोवा में वञण उते रहण कोई जादा महांगो बि कोन्हे अ ॾाढे घटि खर्चे में वञी करे असां उते वञी करे पंहिंजे लाइफ जी मौज़ मस्ती करे सघंदा आहियूं पंहिंजे भाउरुनि भेनरुनि सां गॾु या पंहिंजे यार दोस्तनि सां गॾु वञी करे उते हिकिड़ी मेन फेमस बीच आहे पणजी बीच पणजी बीच बि मूंखे ॾाढी वणंदी आहे हुते जी ऐं हुते जेको खाइण पीअण आहे हूअ ॾाढो नॉर्मल रेंज में आहे कोई अहिड़ो वधीक महांगो कोन्हे या उते वञी करे जीअं बीअर आहे त सभिनि खां सस्ती उतां जी मेन स्पेशल आहे अगरि छोकिरन जी ॻाल्हि कयूं त छोकिरन खे बीअर जादा पसंद इंदी आहे और हुते वञी करे बीअर ॾाढी सस्ती आहे हुते जेको सी फूड आहे हू ॾाढो स्वादिष्ट मिलंदो आहे और अ खाइण में ॾाढो स्वादु हूंदो आहे हुनमें और हो बि इलाही घटि रेंज में घटि पेसनि में मिलंदो आहे

रहण लाए अगरि चयूं त कैफे या होटल्स इलाही असानी सां मिली वेंदा आहिनि हुते और शानदार जॻह आहे माण्हुनि जे पंहिंजे पीरजन सां गॾु रहण लाइ मौज़ मस्ती करण लाइ इंजॉय करे सघंदा आहियूं हुते जय झूलेलाल